ہیلو زہرہ ریسٹورینٹ سے بات کر رہے ہیں سر مجھے کچھ کھانے کا آرڈر کرنا تھا جو تعداد میں زیادہ ہے ہمارے سو لوگ ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ بریانی کے آدھے کلو کی پیکٹ بنا دیا جائے اور ہر پیکٹ کے ساتھ ایک جافرانی کھیر کی کٹوری بھی ہوں کتنا بل بنا ہے اچھا پچیس ہزار ٹھیک ہے اِس پر مجھے کچھ ڈسکاؤنٹ ملے گا اِس کے ساتھ کچھ الگ سے آفر ہے جی اچھا سو پیکٹ پر پانچ پیکٹ فری کر دیں گے تو مجھے پچانوے پیکٹ کے پیسے دینے ہوں گے ٹھیک ہے بہت شُکریہ میں کل آ کر لے لوں گا اور پیسے دو دوں گا